हेलो हलो हँ हम पैसा पैसा दे देले छियै थोड़ा देखऽ तऽ अपन ऐप मे कि पैसा गेलऽ छह कि नै थोड़ा देखके बताबऽ तऽ यहाँ यहाँ सऽ तऽ सहिये दिखाबै छै कि भुगतान सफल हुआ थोड़ा तू अपन ऐप मे